हँ बोलिऔ कत्तऽ बुक अछि हमर सात सए रुपैआ पड़ि जायत आओर सहचर भी लेबै संस्कृत सहचर जे होइ छै जाहिमे संस्कृत लिखल रहै छै बच्चा आरके लेल ओ अच्छा होइ ओहिमे अनुबाद करनाइ बच्चा सीख जायत संस्कृतमे जनलियै ओ पड़ि जायत अहाँके तैयो दू सए छब्बीस रुपैआ पड़ि जायत हँ ओ टेस्टी भी है मतलब इतिहास आओर अदर सब बिषयके है कोन क्लासके लेबै आहाँ खाली क्लासके बोलिऔ ने हम सब बुक अहाँके दऽ देब जनलियै कहिआ अबै छियै दुकान पर आबु ने तऽ हम बता दै छी शाममे तऽ आओर अहाँके लेबो करबै बच्चा आरके लिए अठमा आओर इंग्लिश आर जे होइ छै इंग्लिश जैसे पढ़ि सकै छियै आहाँ भी पढ़ि सकै छियै बच्चा रहत तऽ ओहो बच्चा भी पढ़ि सकए है लेबै तऽ आबु आओर अहाँके दऽ देब जखनी एबै तखनी तैआर छियै कोइ बात नहि है मैथ कोन क्लासके कोन क्लासके लेबै हँ ओ मैथ लेबै हँ हो जायत आबु लऽ लू हँ हो जायता आओर पहला दूसराके किताब भी लेबै पहला दुसराके कोन कोन किताब लेबै मैथ है आओर संस्कृत भी लेबै तऽ संस्कृत भी हो जायत देखिऔ पहला दूसराके किताब है दू सए पचास रुपैआ पड़तै यानि अढ़ाइ सए रुपआ पड़त अहाँके जनलियै आओर पचमाके किताब है ओकरा साढ़े तीन सए रुपैआ पड़त आओर अहाँ जे बोललियै ने दसमाके किताब दसमाके पड़त साढ़े सात सए रुपैआ जनलियै जेभी किताब लेबै अपना दुकानमे आबु आओर जे किताब लेबै ओ अहाँके उपलब्ध है हमरा कन लऽ सकै छी जनलियै ठीक है आओर मैथ हँ बोलिऔ मैथके देखिऔ ओना लै छियै सबसे पैंतालिस रुपैआ अहाँ लए एक दू रुपैआ कम देबै तऽ कोइ बात नहि ओत्ते तऽ चलतै लऽ सकै छियै जानलियै आहाँ चालिसे रुपआ दऽ देबै तऽ लऽ लेब अहाँ ठीक है रखै छी ठीक है आबु